हाँ मैं आउटडोर पेंटिंग में रूचि रखता हूँ मेरे गुरुजन द्वारा उन्होंने मेरको सिखाया है कि लाइव पेंटिंग बनाते कैसे हैं लाइव पेंटिंग के बारे में जब मैंने सीखा तो ज़्यादातर ये ही होता है कि कोई व्यक्ति जिसकी अपन लाइव पेंटिंग बना रहे वह एक जगह ही खड़ा रहे जब वह जब अपन एक तरीके से सजीव चित्र अगर अपन बनाते हैं तो उस व्यक्ति का एक जगह पे खड़ा रहना आवश्यक है जब वह थोड़ा भी हिलेगा डुलेगा तो वह चित्र जो भी है अपना खराब बन सकता है इसलिए यह आसान काम नहीं है ये कठिन कार्य है तो इसके बारे में विवरण करते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि यह मेरा शौक है कि मैं लाइव पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छी रूचि रखता हूँ परन्तु यह बनाना आसान नहीं है